बा जुन नैरोजा द' स्नि जुलाइ नैरोजा स्नि दाइन आगस्ट' नैरोजा दाइन नाइन नभेम्बर नैरोजा जि जि दिसिम्बर नै रोजा जिसे